हमारे क्षेत्र में जो विकलांग आदमी हाँ विकलांग आदमी को सरकार द्वारा तीन चक्के के गाड़ी दी जाती है नहीं कोई विकलांग है जो कोई लाठी की मदद से चलता है खुद कोई एस्टन के वजह से चलता है कोई विकलांग ऐसा है जो चल नहीं पाता है वो वो उसको सरकार द्वारा सरकार घर द्वारा तीन चक्के की गाड़ी मिल जाती है कोई अपना विकलांग है तो कोई इस्कूटी तीन चक्के वाली इस्कूटी ले लेता है वो इस्कूटी से आन जान कहीं काम धंधा हुआ तो कर पाते है और हमारे क्षेत्र में

कोई लाठी की मदद से चलता है किसी को कुछ नहीं मिल पाने की वजह से कोई ऐसे बैठे रहता है चाहे निकलना उकलना कहीं बंद कर देता है

सरकार द्वारा हम लोग का तरफ गाड़ी मिल जाता है बहुत मिलता है हुहोत कठिन से मिल जाता है सरकार द्वारा गाड़ी वो गाड़ी से किधर भी आ आन जान करते हैं विकलांग लोग लेकिन हमारे क्षेत्र में हैं जो वो सारे कम अभी विकलांग हैं उतना नहीं हैं विकलांग लेकिन जो भी है वो उनको अभी गाड़ी मिला हुआ है गारी के द्वारा इधर उधर अप डाउन करते हैं किधर भी जाना हो जाते हैं ओ हमने देखे हैं वो तीन वाहन चक्के वाले गाड़ी ले कर एक विकलांग आदमी पठिया जाते हैं पेठिया से डेली बेच बाच के वो अपना घर पहुँन फिर वही गाड़ी से रिटर्न चले जाते हैं हमने ये सुविधा देखे हैं विकलांग आदमी के लिए

ऐसे ही होना चाहिए विकलांगों के लिए